औ

नोंहा देहायाव माबायदि मोनदों माबाफोर फ्रब्लेम जादोंबा नायजा फैफिननो हागोन

दा आगोलनि मुलिखौ जानानै माबायदि मोनदोंमोन

नायजानायाथ' नायजाफैफिननो हागोन नायजाफैफिननो हायोबा मोजां जायो ओमफ्राय नोंहा न'आव जेन'बा फैनो असुबिदा जायोबा मुलिखौबो बायनोनै जानो हागोन आर देहा असुबिदाथारबा नोङो एकस्रा थेकस्रा खालामना नायनो हायो गेसनिल' जायाखैबो जानो हागौ आग्नि मुलिया जोबबायमोन ए अ' देहाखौ एसे असुबिदा मोनबाय थादोंबा नायजाफैफिननायानो मोजां जागोन नामा

औ फैफिनदो नायजानो एसे नोङो गावबागाव देहाखौबो नोङो मोजां खालामनानै लानाय बायदि जाया देहाफोरखौ नोङो जानला मानला फारमासिस याव बायला बायनानै जानो नाङा नायजानानै एकस्रे थेकस्रे खालायनानै जानांगोन मोजाङै नायजानो माला टाइम हास्लाबो मालासिमाव नायजाफैनो हागोन

दे नोंनि सोलाबनाय बायदि नायनानै फैदो ओं दे